आंथ' बिदिअ गेमसनि बाथ्रा मोनथिया नाथाय आङो आलदा माखासे गेमसफोर गेलेयो मबेलाव हाय जेरै केनदि क्रास लुद' किं आरो बायदि बायदि गेलेयो आरो बिसोरखौ आं मानो मोजां मोनो होनब्लाथाय आङो ओरैनो फ्रि टायमावहायसो बेफोरखौहाय गेलेखायो फ्रि टायमावहाय ओरैनो थानाय जायो बेनिखायनो बे गेमसफोरजोंनो समखौ एसे बारहोहरलाङो आरो जेरै दुखु सुखु दुखु थायोब्ला जेन'बा बेफोर गेमसफोरखौ गेलेयोब्ला बावगोमालाङो आरो बेनि थाखायनो आङो गेमखौहाय गेलेनो मोजां मोनो